हैल्लो मेरा नां विशाली ऐ साढ़े घर अग्ग लग्गी गेदी ऐ सिलैंडर फट्टी गेदा ऐ ते हैल्लो एह् संगोआ

ठीक ऐ

ठीक ठीक